हमारे क्षेत्र में आने जाने की सुविधाएँ बहुत ही खराब हैं हम लोग कहीं भी जाते हैं पढ़ने जाते हैं कोचिंग जाते हैं तो बस इतना भीड़ रहती है कि बच्चों को जगह नहीं मिलती है और बच्चों को उतार दिया जाता है ऐसा वैसा उसके बाद साधन है जैसे टेम्पो आ गया ऑटो का रिक्शा हो गया और गा गाड़ी भी है साइकिल भी है बहुत बहुत लोग पैदल भी जाते हैं तो हमको उसमें दिक्कत यह होती है कि रास्ते में इतना भीड़ रहती है और हमारे तरफ़ गाँव का रास्ता बहुत खराब है जो कोचिंग आने जाने में बहुत दिक्कत होती है इतना ज़्यादा टूटा हुआ है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है कोई गिर जाता है उसके बाद गाड़ी साइकिल सब खराब हो जाती है और हम लोग साथ में रहते हैं ग्रुप में जाते हैं हम लोग हमारे यहाँ ट्रेन भी रहती है हम लोग एक बार हम लोग गए जा रहे थे मुंबई वहाँ पर टिकट न मिलने पाने टिकट न मिलए इसलिए हम लोग चार लोग बैठ गए उस सीट में इतनी भीड़ थी इतनी भीड़ थी क्या बताएँ बहुत दिक्कत हुई हम लोग आने जाने में और किसी से किसी से कोई भी किसी तरीके से हम लोग वहाँ पहुँचे पहुँचे उसके बाद फिर वहाँ से जब आना पड़ा फिर ट्रेन में अच्छे से बैठने का सब ठीक ठाक है लेकिन हमारे यहाँ हमारे गाँव की रोड बहुत खराब है यहाँ के हम लोग साइकिल से जाते थे यहाँ पर टेम्पो है रिक्शा है सब से सब साथ में जाते हैं उसके बाद आते हैं और इतना भीड़ रहती है हम सरकार यही कहेंगे हम हम बच्चों के लिए बसों की बसों की यात्रा फ्री कर देना चाहिए कोई भी कोई भी यह बच्चा हो पर स्टूडेंट हो उससे कोई एक रूपये नहीं लेना चाहिए फिर भी बस वाले भीड़ में बैठा भी लेते हैं और पैसे भी ले लेते हैं और उसके बाद बस हम हम यात्रा करना बहुत परेशानी होती है हम अपने क्षेत्र में आने जाने के साधनों में सुधार करना चाहते हैं हम सरकार से यह कहेंगे कि हमारे आने जाने के लिए कोई कोई योजना चला जाए एक फ्री बस चला जाए ताकि हम लोग हम बच्चों को कोई दिक्कत न हो आने जाने में उसके बाद सरकार से यह भी एक निवेदन है कि हम बच्चों के लिए अच्छे से सड़क बनवा दें ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न हो बढ़िया से एक एक बस लगवा दो फ्री यात्रा करवाए तो ऐसा कुछ करना चाहिए लेकिन सरकार को सोचती नहीं है और बहुत से ट्रेन हैं जो टाइम रहता है इतने टाइम का हुआ आधे घंटे एक घंटे के लिए हो जाते हैं पता नहीं ऐसा क्यों होता है और उसके बाद जहाँ बस ट्रेन में हम लोग बैठते रहते हैं इतना भीड़ आती है टी टी आता है तो हम लोग भाग जाते हैं ऐसे ऐसे फाइन मार देता है क्योंकि टिकट नहीं मिल पाता इसलिए भीड़ में चले जाते हैं तो सबसे सही है लेकिन हम लोग को यह हम लोग का रास्ता नहीं सही है हम लोग जाते हैं इतना ज़्यादा गड्ढा गुड्डी है क्या बताएँ हम लोग कभी कभी साइकिल से चले जाते हैं पैदल ट्री चले जाते हैं तो उसके बाद और बहुत से अपने बहुत से लोग अपनी साइकिल से जाते हैं आते हैं जिसकी बात सुनने में कैसे आएगा बताईए तो ऐसा वैसा करते हैं और उसके बाद हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है हम बच्चों के लिए फ्री बस नहीं कर सकती है हाँ बच्चों का बच्चे तो कल के भविष्य हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को फ्री फ्री यात्रा करनी चाहिए कोई टिकट न लेने बच्चों से हो जहाँ जाए उनको अच्छे से छोड़ दें कोई किसी प्रकार का बस में भीड़ ना हो और टेम्पो वाले भी जाते हैं तो बस वाले बोलते हैं इनको क्यों ले रहे हैं मेरी सवारी ऐसा वैसा बोलते हैं बच्चों को उतार भी देते हैं तो हम सोचते है हम ये जानना चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाएँ हम स्वस्थ रहें हम सही रहें सरकार से गुज़ारिश हम लोगों के लिए कोई योजना चलाएँ जिससे बच्चों को कोई दिक्कत न हो और उसके बाद घर वाले बोलते हैं पैदल मत जाया करो बस से मन जाएगा तो किसी तरह का रोड इतना खराब है कैसे जाएँगे बच्चा फिर भी बच्चे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं रूट खराब होने के कारण भी वे लोग पढ़ने जाते हैं और आगे भी जाएँगे बहुत से लड़के ऐसे हैं बस में जग नहीं पाते हैं तो उतार देते हैं पैदल चले जाते हैं टेम्पो वाले हैं वो लोग बोलते हैं इतना दो इतना दो हम लोग लखनऊ भी गए थे साथ में घूमने वहाँ भी अच्छे से घूमे टहले ट्रेन में ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं ट्रेन सही है बस हम लोग यह रोड नहीं सही है हम लोग अच्छे से घूम इलाहाबाद भी गए थे अच्छे से पूरा ग्रुप के साथ अपने कोचिंग के साथ गए तो टूर पर घूमने गए थे वहाँ पर भी बहुत मज़ा आया बढ़िया लगा ट्रेन वहाँ पर भी रस्ता नहीं सही है तो रास्ते से हमको बहुत समस्या है हम सरकार से बस कहेंगे कि रस्ता अच्छे से बनवा दें और हमारे कोचिंग के ग्रुप है हम लोग कहीं बहुत दूर गए थे मिर्ज़ापुर घूमने गए थे फ़िर नेपाल गए थे मनगढ़ गए थे यहाँ सब तमाम जगह पर गए थे और बहुत अच्छा लगा और हम बस सरकार से यही गुज़ारिश करेंगे हम लोग अच्छे से रस्ता बनवा दें रस्ता बहुत ही खराब हो गया इसलिए हम बस हमको दिक्कत होती है और अलग से एक बस चलवा दें ओनली बच्चों के लिए उनको फ्री यात्रा किया जाए बच्चों पर जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनसे कोई एक रुपये का शुल्क नहीं लिया जाएगा उनको टाइम से भिजवा दिया जाएगा उसी सरकार से गुज़ारिश है लेकिन सरकार पता नहीं कब बच्चों के लिए योजना निकालेगी और देखो क्या होता है धन्यवाद